आंनि जिउआव सानसेखालि ओरैबायदि जेंना फैदोंमोनखि जेब्ला आं टुवेल्भ मोन होमब्ला आं माने साइन्स लाखानायमोन नालाय क्लास टेननि उनाव ओमफ्राय क्लास टुवेल्ब जेब्ला पास जायो होमब्ला आंना मार्क्साबो मोजांमोन होमब्ला आङो सेभेन्टि सेभेन पारसेन्ट मोनदोंमोन होमब्ला आं सानदोंमोनखि आं गोजानाव फरायहैनो होननानै नाथाय बेनि गेजेराव मोनसे जाथाय जानानै होदों आंनि बाबाया एक्सपायारड जालांदों थैनानै थांदों कर'ना टाइम आरो बे कर'ना टाइमखालि ओरैबायदि खस्थ' जादों जोंहा ओमफ्राय बायहेरायाव फरायनो सानदोंमोन ओमफ्राय बाबाया एक्सपायारड जानायखाय फायनेन्सियेल बिराद प्रब्लेमबो जादों ओमफ्राय बेखौनो माने जेरावखि माने एप्लाइबो खालामनो माने साहस मोनासै माने बिफाया फायनेन्सियेल फायनेन्सियेलि सापर्ट खालामग्रायानो गैलामोन ओमफ्राय बिमाया आंनि मायाबो मावोमोन ओमफ्राय नाथाय बिना बिराद खममोन सानै फिसानि थाखाय माने जथेस्थ' नङामोन आरो ओमफ्राय बिखायनो बिराद खस्थ' जादोंमोन ओमफ्राय बेखौनो जोङो माने ओरैबायदि बै टाइमाव जेब्ला बाबाखौ आरो कर'ना टाइममोनना बिनि थाखायनो जि खस्थ' जादों जोंहा ओमफ्राय आङो उनाव उफाय गैलायैयाव आङो जेहाय गोदोनिफ्रायनो फरायबोनाय आङो नवोदया स्कुलाव फरायदोंमोन क'क्राझार जवाहर नवोदय विद्दालया आं बेहायनो फरायनायनानै फारायनो थांफिननांदों ओमफ्राय बेनो मोनसे बिराद आं माने गोजानाव फरायनो लुगैदोंमोन नाथाय मोनासै फरायनो बे मोनसे थाबाय आरोखि फरायनो मोनिनि नाथाय लाइक लाइफाव जेरै आवगायलांदों एथ'बो दा माने रिग्रेट जायाखै आरोखि अरजाला मोनाखै थांनो मोनाखैब्लाबो दा माने जेरै आङो दा देरलांबाय दा बुजिलांबाय बै टाइमाव माने बिमायाबो हगारहरनो हायाखैमोन फायनेन्सियेल प्रब्लेम जादोंमोन आरो बिदिनो न'खरावबो न'वावबो नांगौनि गोनांथिमोन ओंखायनो आं दा जेबो सानला आरोखि मानो माने मानो आङो थांनो फरायनो मोनासै थांनो मोनासै बेखौ आङो जेबो सानला जास्ट आङो जेरै देरलांदों एरैबादि आंनि साननायफोराबो गुवार जालांदों आंनि साननायफोर आंनि माने बे ससायटि फारसे नायनाय बुस्थुफोर बेफोरो गासिबो गेवलांदों बेखेवलांदों गिदिर जालांदोंखि आङो दामानि आङो साननो हानाय गोहो फैदों खिन्थु आङो बै टाइमाव मा जायामोन मानो थांनो हयासै बेयो ओंखायनो आङो जेबो दा रिग्रेट जायासै ओंखायनो आङो लाइफाव माने जेसेबांखि प्रब्लेम फैया मानो जोङो बेखौ सहायनो हानायनि मोनसे गोहो थानांगौ आङो बिदिनो बयखौबो बुंनो सानोखि लाइक नोंसिनाव प्रब्लेम फैब्लाबो माब्लाबो बिनो लास्ट प्रब्लेम होनना साननाङा बेनो फार्स्ट प्रब्लेम होननानै सान ओमफ्राय ओरैबायदि बेखौ बेखौ माने लाखिखि नों उनाव बिदि माबाफोर जाब्ला साननो हायो खि अ' आंनाव बिदिबायदि जाखांबाय खि आं जेबो मोनला दाना बिदि प्रब्लेमा'थ लाइफाव लाइफ नालाय प्रब्लेमाथ' जाखायो ओमफ्राय एभ्रि प्रब्लेमा सलिउसन दंखायो बे मोनसे आरो बे प्रब्लेम गासिबो प्रब्लेमनानो सलिउसन थाखायो ओंखायनो माब्लाबाबो माने बे टाइमाव माने प्रब्लेमखालि माबाफोर आं हाला माहला होननानै जेबो गाज्रि खामानि मावनाङा ओंखायनो बेनोसै एसेनोसै गोजोनथों